बिहारमे पर्यटक कोनो अबै छै तऽ यहाँके लोकप्रिय मनोरञ्जनके गतिविधि जोन पारम्परिक रुपसँ भी ओहो सभ खेलै छै जाहिसे जल क्रीड़ा भऽ गेलै पानिमे सभ नहाय उहायके बहुत सारा देवी स्थान है वहाँ नहाय सभके परम्परा है ट्रैकिङ्ग है जाहिसे गङ्गेजी सभमे है तऽ नौका विहार लोक केलक बाहरके लोक सभ आकऽ रेसिंग वगैरह है आओर भी बहुत सारा लोकप्रिय मनोरञ्जन गतिविधि है जाहिसे वालिमिकी नगर संस्थान है वहाँ लोक गेलक पूर्णिमाके सामने इसभमे सफारि पे वहाँके जे मनोरञ्जन देश है से सभके लुत्फ उठाबै छै आओर यहाँके जे पारम्परिक गाँव देहातमे खेल है जाहिसे ताश खेलैके एकरो लोक खेललक अथि करलक इएह सभ बहुत सारा